हांवें म्हजो फस्ट प्रोडक्ट घेतलो तेन्ना म्हाका इतलो लायक जालो की म्हाका ते हांवेंन ते एपाचेर आनीक प्रोडक्ट बीन घेतले आनी फस्ट घेतलो तो बरो आसा